ہلو ہاں ہاں اسٹاف بات کر رہا ہوں آپ کون ہوں ہوں

ہاں ٹھیک ہے دیکھو الگ الگ جگہ سے آئے ہیں ٹھیک ہے ان کے حساب سے ریٹ بھی جو ہے مختلف ہیں آپ کو میں کہاں کا بتاؤں آسام سے جو آیا ہوا ہے وہ ڈارگن فروٹس کے ہیں وہ ڈھائی سو روپئے کے جی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ریڈ گراپس کے ہیں وہ ان کا بھی جو ہے ایک سو اسی روپئے کے جی ہے آج کے ریٹ سے ہیں اور وہ بلو بیریز کے جو ہیں یہ ساڑھے چار سو روپئے کے جی ہے آج کے ریٹ میں

دیکھو کچھ بارش کی وجہ سے ہے نا اور گرمی ہے اور ٹرانسپوٹ جو ہے نا مہنگا ہو گیا ہے ان کی وجہ سے دوری بھی ہے ان کی وجہ سے تھوڑی سی مہنگی ہوئی ہے تو اوپر سے ہے یہ ہم مہنگا نہیں کر رہے ہیں اوپر سے ہی ہے اس طرح سے ہاں یہ آج کا ہی ریٹ ہے

ہاں ممبئی سے ان کا تھوڑا سا الگ ہے ممبئی سے جو آیا ہے ڈارگن فروٹ ان کا ہے ابھی دو سو اسی روپئے کے جی ہے اور ریڈ گراپس کے جو ہے وہ تین سو بیس روپئے کے جی ہے اور بلو بیریز جو ہے وہ ساڑے چار سو روپئے کے جی ہے ممبئی کا آج کا ریٹ ہاں یہ آج کا ہی ہے

ہاں ہاں بالکل مہنگا ہے کیا کرو گے اب ڈیمانڈ ہی اتنا ہے اور لیکن سپلائی نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مہنگا ہے

ہاں ہوں مہاراشٹرا سے ان کا تھوڑا سا ابھی ٹھیک ہی ہے پہلے کے مقابلے میں آج کے ریٹ میں ہاں مہاراشٹرا میں جو ڈریگن فروٹ ہے یہ ابھی دو سو نبے روپئے کے جی ہے اور ریڈ گراپس جو ہے یہ ہے تین سو دس روپئے کے جی ٹھیک ہے اور بلو بیریز جو ہے یہ ابھی ساڑھے تین سو روپئے کے جی ہے ہوں ہوں ٹھیک ہے ہاں یہ آج کی قیمت ہے

جی جی ہوں بہت شکریہ